पहले दस साल पहले बहुत तकलीफ होता था गाड़ी मोटर के लिए अब सब चीज के आराम हो गया है अब घर से निकलो तो टेंपू भी मिल जाता है फिर कुछ दूर पर जाओ तो बस मिलता है हम लोग असानी से जा सकते हैं जहाँ जाते हैं इलाहाबाद जाना है तो बस मिल गया डायरेक्ट इलाहाबाद पहुँचा दिया हम लोग को अस्पताल जाना है फिर भी वहाँ भी पहुँच गए हर एक काम में जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं पेपर देना है तो आसानी से मिल गया पहुंच गया टाइम से टाइम से पेपर दे दिए अपने घर आए चाहे रात हो चाहे दिन हो साधन हमेशा चल रहा है बस टैंकर टेंपू चाहे जो हम ले सकते हैं पकड़ के अपन जा सकते हैं भी आ भी सकते हैं पहले दस साल पहले तो इतना तकलीफ था कि पैदल सब जाते थे तब कहीं गाड़ी मोटर मिलता था अब हर चीज का आराम हो गया है चाहे जितने रात को जाओ गाड़ी मोटर मिल जाता है बस मिलता है टेंपू मिलता है टैंकर मिल जाता है रिक्शा भी है चाहे जिससे जहाँ जाना है अपना आराम से जा सकते हो पहले बहुत तकलीफ था पहले तो इंसान पैदल बहुत दूर तक चलते थे अब तो घर से निकल रहे हैं तुरंत टेंपू मिल जा रहा है तुरंत रिक्शा मिल जा रहा है हर चीज का सुविधा हो गया है कुछ चीज का तकलीफ नहीं है जो बीमार है उसको भी अच्छे से अस्पताल मने टाइम पर पहुँचा दे रहा है कि हाँ इसका इलाज हो जाए कचहरी जाना है वहाँ भी टाइम से पहुँच गए जितने समय का टाइम दिए हैं स्कूल जाना है वहाँ बच्चे बस आ रहा है घर पर लेकर जा रहे हैं बस से टेंपू से भी जा सक रहे हैं हर चीज का आराम है अब उतना दिक्कत नहीं है पहले से दिक्कत बहुत कम हो गया है सब चीज का आराम है सब्जी लेने जाना है रिक्शा पर अपना चले जा रहे हैं दूर है तो टेंपू से जा रहे है बाजार करना है टेंपू बुला लिए घर ही में टेंपू से चले गए पहले तो पैदल जाते थे धूप में कितनो धूप रहता था ऐसे ही जाते थे पैदल ही अब बहुत आराम है हम लोग को